मूं वटि पहिरियों फ़ोन की पेड वारो बटणनि वारो नंढिड़ो फ़ोन हुओ तंहिं खां पोइ चङे टाइम खां पोइ मां स्माट फ़ोन बि वरितो छाकाणि त मूंखे ज़रूरतूं थी वेयूं कि हा मूंखे हिनजी सख़्तु ज़रूरत आहे ऐं मूंखे कमकारि करण में टेक्नी टेक्निकी जेको आहे उहो इस्तेमालु करण में प्रोब्लम पिए थी इनकरे मूंखे इस्माट फ़ोन वठिणो पियो